हाँ भाइयों किसानों लोग जो आत्महत्या करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनका फसल खराब होता जाता है कभी बारिश नहीं हुआ हाँ घूप से जल गया कभी बारिश हुआ तो डूब गया सूखा चला गया बहुत सारा प्रोब्लम है किसानों ने बैंको से ऋण ले करके ही खेती करते हैं अपना परिवार चलाने के लिए जो उससे हमारा परिवार का पालन पोषण होगा लेकिन यदि फसल नहीं सुरक्षित रहा सही से नहीं उपजेगा तो किसान क्या करेगा मजबूरन में किसान आत्महत्या करता है इसमें सरकार का भी बहुत सारा कमी है क्यों क्योंकि किसान को सही समय पर खाद न मिलना बीज न मिलना सिंचाई का व्यवस्था भी रहते हुए भी भी उपयोग में नहीं है जितने स्टेट सब है यदि सरकार उसे चालू करके चलाएँ तो किसानों को बहुत सारे राहत मिल सकते हैं उनसे किसान अपना खेतों की सिंचाई कर सकते हैं इसी से किसान खुश रहेंगे लेकिन सो तो है नहीं ऐसे में हम लोग किसी दूसरे बोरिंग से पानी चलाते हैं ओ प्रति घंटा दो सौ रूपये घंटा लेता है किसान कितना पानी सिंचाई करेगा कहाँ से लाएगा उतना आज मान के चलिए एक बीघा जमीन को सिंचाई करने के लिए कम से कम दो हजार रुपया चाहिए अब जो पाँच बीघा किया है वो दस हजार रुपया चाहिए दस हजार रुपया किसान सिंचाई में एक बार सिचाई देने से तो फसल होगा नहीं जो एक बार सिंचाई कर दिया जो फसल हमरा कंप्लीट हो जाएगा कम से कम तीन बार सिंचाई की जरूरत पड़ता है तीन बार सिंचाई यदि हम करेंगे तो दस तिया तीस हजार रुपया तो तीस हजार रुपया हम किसान लोग कहाँ से लाएगा तो वही लोग बैंक से लोन लेते हैं बैंक से ले करके खेती करते हैं खेती करने में जहाँ हमारा जो मुनाफा होगा बैंक का ऋण भी हम मुक्त कर देंगे और हम भी अपना कोई काम और करेंगे सो तो होता नहीं है किसान कहत ह ने ये किसान न घर का है न घाट का है कहीं का नहीं है फसल अच्छा हुआ किसान खुशहाल है फसल गड़बड़ा गया किसान दुखी हो गया दुखी हो गया मजबूरन इधर फसल से दुखी है उधर जिससे ऋण लिया हुआ है उ परेशान कर रहा है नोटिस भेज देगा तो आज थाना आएगा तो आज वारंट आएगा इसमें टेंसन में आ करके किसान आत्महत्या करते हैं इस आत्महत्या को रोकने के लिए हम सभी आदमी को एक साथ मिल करके आज जिला में जा करके हो ब्लॉक में जा करके हो जितने बढ़िए पदाधिकारी हैं उन सबसे कहा जाए जे भाई आप किसानों की सुविधा के लिए जो समान आदि गाँव में उपलब्ध कराएँ हैं उसको चालू करवाइये चालू करवाइएगा उससे किसान के सुविधा मिलेगी आज चालू सब कुछ रहते हुए में चालू नहीं है बंद पड़ा हुआ है आज कहीं ऑपरेटर नहीं है तो कहीं का मोटर जल गया हुआ है कहीं का पाइप फूट गया हुआ है ये सब बहाना बताते रहते हैं इस तरह का बहाना बताने से नहीं न चलेगा इस पर हम सभी जनता को एकजुट हो करके अवाज लगाना चाहिए और आवाज लगाते हुए इस पर एक्टिव हो करके ये काम को आगे बढ़ाना चाहिए जो आज किसान है तो सारे जनताएँ हैं आज किसान खेती करना छोड़ दे आज भी लोग भूखे मरना चालू हो जाएँगे किसान खेती नहीं करेगा अनाज कहाँ से आएगा अनाज कहाँ से आएगा आज अनाज है तभी तो सभी लोग मिल करके भोजन करते हैं उसे बेच करके जो कुछ खर्चा राशि पैसा होता है उससे कुछ और काम करते हैं काहे कि किसान का तो बहुत सारे काम हैं इस सब बात को ले करके सभी आदमी एकजुट होइए एकजुट हो करके ये जितने सरकारी व्यवस्थाएं हैं किसानों के लिए इस सब पर अवाज उठाइए अवाज उठा करके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़िए यहाँ से ले करके सांसद से ले करके चीफ मिनिस्टर से ले करके प्राइम मिनिस्टर तक पे हर जगह आवेदन दे करके पहुँचिये पहुँच करके उनका निदान करिये धन्यवाद